مجھ کو بہت سی چیزیں کرنے میں خوشی ملتی ہے جیسے دوستوں کے ساتھ وقت بتانا یا ٹائم پر ٹیوشن جانا یا ڈیلی کرکٹ کھیلنا اور رات میں تھوڑی بہت بکس پڑھنا شام کے ٹائم گھومنے جانا اور ایک دو گھنٹہ باہر بتانا اس کے بعد گھر میں یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھ کو خوش کرتی ہیں